اُبھرتی ہوئی دُنیا کے بارے میں لوگوں کے اپنے مختلف خیالات ہوتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بدلا ہے ویسے ویسے وقت کے ساتھ چیزیں ہماری اور آسان ہوئی ہیں ہمارے سارے کام اور آسان ہوئے ہیں جیسے کہ پہلے کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو ہماری دادی نانی سِل بٹے پہ مسالے پیسا کرتی تھیں لیکن اب جو ہے وہ ہم گرائنڈر مکسر یہ سب ہے ہمارے پاس ہمارے کیا چیز نہیں ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنی زیادہ دنیا اُبھری ہے ہماری بس بہت زیادہ اِس میں بدلاؤ آئے ہیں ہاں اور میں اِس کا جواب ایسے دینا چاہوں گی کہ دُنیا کافی زیادہ ایسے بدل گئی ہے جب سے ہمارے پاس فون آیا ہے پہلے کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم پہلے خط سے لوگوں سے بات کرا کرتے تھے ہمیں اپنی کوئی کسی کی خیریت لینی پڑ لینی ہوتی تھی تو ہم خط کے ذریعے بات کیا کرتے تھے لیکن اب کے زمانے میں ہمارے پاس فون ہے جس کی وجہ سے ہم واٹس اپ فیس بک انسٹا گرام اِن سب کے ذریعے اپنے ماہ قریبی لوگوں سے بات کیا کر سکتے ہیں اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈو کال اُن کو اُن کو دیکھ بھی سکتے ہیں اُن کو دیکھ بھی سکتے ہیں اُن کی آواز بھی سُن سکتے ہیں اُن سے بات کر سکتے ہیں بہت آسانی طریقے سے اور دیکھا جائے تو پہلے کے زمانے میں ہمیں اُستادوں اُستادوں کی بہت زیادہ کمی تھی لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھیں تو فون پہ ہی ہماری ساری چیزیں یوٹوب پر فری میں مل جاتی ہیں پہلے ہمیں اُس کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے لیکن اب ہمیں ساری چیزیں بالکل فری میں مل جاتی ہیں یوٹوب پہ دیکھا جائے تو ہر طریقے کے تعلیم کے بارے میں سب کچھ ہر طریقے کے تعلیم ہے ہر شعبے کی تعلیم ہے اُس میں اور ہم جس شعبے کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں اُس شعبے کی تعلیم ہمیں مل سکتی ہے اور آج کل تو اگر ہمیں کوئی بھی اپنی جانکاری حاصل کرنی ہے تو ہمیں کسی بھی علماء وغیرہ کے پاس جانے کی کسی بھی اسکالر وغیرہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آج کل تو زمانہ ہے جو بھی ہمیں پوچھنا ہے وہ ہم چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے اُن سے پوچھ سکتے ہیں اور یا تو پھر ہم گوگل سے پوچھ سکتے ہیں تو ہمیں اُس پہ سارے اپنے جوابات مل جاتے ہیں تو میرا یہی ماننا ہے کہ اُبھرتی دُنیا کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ بدلاؤ آئے ہیں اِس دنیا میں جیسے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کیسے جیسے ٹیکنالوجی ہماری بڑھی ہے تو ہمارے کام بہت زیادہ آسان ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں بہت سارے فائدے پہنچائے ہیں